जारिमिन जोंनि जारिमिनाव जोंनि जों फरायनो मोनबोनायाव जों फरायनो मोनदों नाथाय बर'नि जारिमिन जों बहुद खम फरायनो मोनदों जेरै महात्मा गान्धीफोरनि जारिमिन बा सोरनिबा सोरनिबा जारिमिन जों बहुद खम फरायनो मोनदों नाथाय जोंनि बर'नि जारिमिना थायोबा बहुद मोजां जायो जेरै जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैनिफ्रायनो लानानै सोलिबोनाय बेफोरखौ दानि मानसिफोरा मिन्थिनो रोंला मिथिला दानि फरायफुनाय गथ'फोरा देरनाय देरफुनाय गथ'फोरा रावबो जारिमिनखौनो मिथिला गोदोनिफ्राय लानानै जोंनि आबै आबौनिफ्राय लानानै जोंनि धोरोमारि जेरै बाथौ धोरोम बाथौनिफ्राय लाननाै दिनै अनेक धोरोमफ्राबो गावस्राबोबाय दिनै बिबार बोलि बिबार बाथौ दिनै ब्रह्मबाबो ब्रह्म बाथौ ब्रह्मबाबो मोननैसो जाबाय थिया धोरोम थिया बाथौ आरो ब्रह्मआबो मोननै मोनथामाव गावस्रानानै दङ बेफोरबायदिनो अनेक सोलायबोनाय जिनिसखौ जोंनि बर'नि दानि लाइमोन सिख्ला सेंग्राफोर गथ'फोर बिसोरो मिथिनो रोंला बिनिखायनो जोंनि जारिमिनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबौ आबैनिफ्रायनो सोलिबोनाय माबाफोरा दिनै जारिमिनाव थायोबा मोजां जागौमोन जेरै गोदोनि मानसिफोरा माइखौ उवालाव देनानै जायोमोन आरो थावखौ फेरेदनानै बरननानै जायोमोन दिनै दायरेक्त मेचिन आवसो होनानै दिनै बरननानै जायो बेफोरबायदियैनो गोदोनि अनेक नियम पाति जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय धोरोमारि गासैबो बुस्तुखौनो दिनै जोंनि जारिमिनाव लिरनायखौ दिनै जोंबो जोंनि फिसाफ्राबो जेनेबा सोलोंनो मोनोबा मिथिगौमोनखि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमुवा बिदि जायो लोङो बिदि सोलियो होननानै बेनिखायनो आं सानो जोंनि जारिमिना जोंनि सोलोंथाइयावबो थानांगौ होननानै आरो फरायनो मोन्नानै बयबो मिथिनांगौ आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियै सोलिनांगौ होननानै